उडपी हॉटेल न्ही तर आमी तुमकां पयलीं एक ऑर्डर दिल्ली म्हाका पुलाव जाय म्हणून पुलाव जाय म्हणून फोन केल्लो पूण कितें जालें चड लोक आशिल्यान आनीक थोडेशें आयटम म्हाका चड जाय म्हणटगीर थोडे सामोसा इडली इडली डोसा किंवां चटणी उपमा अशें कितें आसलें जाल्यार आनी स्वीट म्हणून तेतूंत कितें गुलाबजाम नाजाल्यार कितें जिलेबी कितें तुमचे हे आसा जाल्यार म्हाका सांगचे त्या प्रमाण हांव त्या प्रमाण ऑर्डर घालतां जर तर तुमचे इडली सामोसा भजीं अशें जें कितें आनी आसा जाल्यार तें तुमी सांगात तर हांव म्हाका थोडे भजीं जाय आशिल्लीं एक धा एक प्लेटी सामोशे एक थोडे जाय आशिल्ले तर तें थोडे घालात तर आनी गुलाबजाम थोडे म्हटल्यार थोडे पेंशंट आसात तेका लागून थोडेशे कमी स्विट आशिल्ले थोडे करात आनी थोडे जे आसा तें वेवस्थीत गोडीबीडी घालून तशेंच करून धाडात एक चार पाच प्लेटी त्यो धाडात आनी भजीं थोडीं जाय रातच्याक त्या प्रमाण तीं थोडी घातल्यार जाता आनी बाकीचे उपमा बिपमा आसा तें सांजचे हेका तुमी घातल्यार बरें जातले प्लेटीक तेंका डिशींत घालपाक तें प्रमाण तें थोडे घालात ते प्रमाण भाजी तेका लावपाक जे कितें लागता चटणी बिटणी कितें आसा जाल्यार ती इल्ली सामोसाक सॉस नाजाल्यार भज्यांक सॉस बी अशें कितें आसल्यार घातल्यार जाता इडलेक सांबार चलता आमकां जशें करून म्हाका मात्शें पार्सल करात